सरकार आइ पेट्राॅलके बारेमे जे कहि रहल छिअनि गाड़ी तऽ बहुत भऽ गेलै नाना प्रकारके पेट्रोलके दाम कभी कमिये नहि रहल अइ पेट्रोल जेतेक जेतेक गाड़ी बढ़ि रहल हए ओतेक ओतेक पेट्रोलके दाम आओर बढ़ल जा रहल हइ सरकार एहिपर कोनो ध्यान नहि दै छथिन कारण की पोपुलेशन जादे भेलैया एहिके चलते गाड़ी भी जादे भेलैया आओर धीरे धीरे पेट्रोलके दाम बहुत आगा बढ़ि गेलैया रहि गेलै जे एहि चीजके लेल उपयोग तऽ हमसब कहींँ जयबै गाड़ी से जयबे करबै पेट्रोल लगबे करतै हमरासबके तऽ पेट्राॅल ईहे हमसब कहबनि जे पेट्राॅलके दाम किछु कम होयबाक चाही

टाउन सिटीमे गेलाके बादमे तऽ बहुत दिक्कत भऽ जाइत हइ तेल जादे खपत भेल जाम लागल एहिके चलतबे हमरा सबके पेट्राॅलके बढ़ैत दाममे कनि दिक्कत तऽ होइया मजबूरीबस कोनो काम बस मे तऽ गाड़ी निकालहीके पड़त बड़े है बिमारी है बड़े है ब्लॉक हए कहींँ जयबै तऽ हमसब बिना गाड़ी से दूरीके सफर बिना गाड़ी से तऽ जा नहि सकैत छी तऽ